मोसौ फिदों मोसौ आथ' जोंहा गायबो दं हालुयाबो दं मोसौआ मोसौ गायया गायकेर मोनो एसे गायखेर मोननायखौ इसे न'आव साहा लोंबाय इसे फानबाय आरो फानानै इसे एनै फैसा मोनबाय खरस सोलिबाय लोमजानानै बे मोसौ हालुआ याबो फान इसे हालौबाय इसे हालौबाय आर दानि बोथोरावथ' नों माइ गायनाया ट्रेकटर फोरजोंसो गायो ट्रेकटर जोंसो हालौवो गायो हाखु दाखु जालाबाय बाय दाना माइ गायनायफ्राबो फुनायफ्राबो खाब दाब थांनाय फैनाय अमाबो अमा फियो जोंहा गोदोनिफ्रायनो दाना अमायाबो नोङो इसे एनै हा गायो फोराननानो अमा बे अमानोबो गुन्दै बायनांगौ जायो गुन्दै बायनाया एसे एनै बायदेरबाय एसे फोदेरबाय न'निबो फिबाय फानबाय फाननानै एसे एनै फैसा मोनबाय दावबो दावबो फियो जोंहा जिनो दाव ग्रोम ग्रोम आदार उदार होजोबो जों आदार इंखुरफोरखौनो होबाय ओंखाम इसे सारलाबाय इंखुर इसे होबाय फानो बिखौबो फाननानै फैसा इसे एनै मोनो दाव आवबो आबाद खालाय नायाव इसे एनै सहाय जाबाय ओमफ्राय दाना नोङो आर बे बोरमाफोरबो फिबाय बोरमा फिनानैबो नोङो ओरैनोथ' फिया बिखौ फानबाय बोरमाबो फिबाय फानबाय गासिबखौबो बोरमा फिबाय माइ इसे एनै ओमफ्राय दाना

अमाबो माबाबो फानजोबबाय दाना नोङो हांसो हुंसो ज' फियो हांसो खौबो लाबो बाय फिबाय गुन्दै इसे आदार इंखुर इनला आदार एसे एनै होबाय ज'ज' जाजाय सैमाबो फिखायो जोंहा सैमाबो गोदोनिफ्रायनो न'आवनो बिदि ज' जाबाय ओंखाम इसे होबाय आदार इसे होनानै ज' खालायबाय फिबाय अमा आदार बियो दै दाव इसे एनै फानबाय माइ दै